ہلو سر جی سر میں آیا تھا آپ کے یہاں تو میں نے کتاب پارسل کروایا آپ کے یہاں کتاب بھجوایا گیا تھا آپ تھے نہیں گھر پر سر یہ کلاس کی بک ہے سی بی ایس سی پیٹرن جو آپ نے بک کروایا تھا پبلیکیشن کا اور کچھ آفر چل رہا تھا اور آپ کا سننے میں آیا کہ اسکول میں سال بھی پورا ہو رہا ہے تو اس لیے ہم نے یہ بک بھجوایا ہے اور آپ دیکھ لیں ساری پبلیکیشن ہے اس میں اگر کوئی کمی ہو تو بتائیے گا یا سب ٹھیک ہے تو پھر کوئی دقت نہیں ہے سر یہ تو ہمارا کافی دنوں سے چل رہا ہے بک کا کتابوں کا ہر جگہ ہم پارسل کرواتے ہیں بھجواتے ہیں ڈلیوری بھی کرواتے ہیں تو آپ کا ہمارے پاس آیا تھا تو ہم نے بھجوایا یہاں پر آپ کے یہاں تو آپ تھے نہیں تو آپ کے گھر والوں کو ہم نے دے دیا تھا تو آپ ایک بار چیک کر لیجیے گا اور اس میں کیا ہے نہیں ہے کون سی پبلیکیشن ہے ساری چیزیں اور پھر چیک کر کے ہمیں بتائیے نہیں سر نہیں بالکل آپ کے یہاں روڈ ووڈ بالکل ٹھیک تھا جو پتہ تھا ہم وہاں پر پہنچ گئے تھے اور سامان بالکل پہنچا دیا گیا تھا تو ہم اپنا ریویو لینے کے لیے آپ کو کال کیے ہیں کہ کیا سامان ٹھیک تھا یا کوئی خرابی ہے پروڈکٹ کیسا لگا کتاب کی پیج ووج کیسے ہیں اس کے لیے ہم نے کال کیا ہے یہ جانکاری کے لیے

جی کیا آپ نے سر کیا آپ نے کتابیں چیک کی تھی ساری کتابیں نکال کر کے جی جی جی ٹھیک ہے سر تھینک